सगळ्यांचो सपनांचो जागो म्हणजे तो केदारनाथ म्हजो फेवरेट प्लेस जावन आसा तो केदारनाथ थंय आमी ट्रेकींग करून ताजे दर्शन घेवपाक गेल्ली खुबशें लोक जेंचे कडेन जायना सुदा आसलें तें थंय चलत ट्रेकींग करून देवाचें दर्शनाक वयतालें थोडें थोडें लोक घोड्याचेर वयताले जांचे कडेन समकेंच जायनासलें थोडे लोक हेलीकॉप्टरान वयतालें थोडे लोक पालकेंनी वयतालें अशें करून आमकां ट्रेकिंगेक एक फुल दीस लागलो जेन्ना आमी त्या जाग्यार पावली थंय सगळ्यां कडेनूच मावटनसून मावंटन आनी ते मावंटन फूल स्नोवान धाप धापिल्ले आसले आनी लिट्रली स्नो पडटालो आनी आमकां केदारनाथ टँपल दिसलें ताज्या आम लायनीक रावन आमी देवाचें दर्शन घेतलें आनी तें म्हाका खूब बरें दिसलें